गांवचे लोक सोंण्णांचे चुट्टांचे कट्ट्यांचे बीन आयदणां करता खंयची सुपां करता सान्न करता मातयाची मटक्यो करता ताटां करता आयदणां करता जेवपाक ताटां करता मागीर सूप बीन करतात तांदूळ वेंचपाक तशेंच लग्नाक सुद्दां ते माटवान बीन यूज जाता आणी लग्नाक वारो बीन घालपा तेजी हात पंको कसो बीन करतात तेंकां वल्ली अशें म्हणटात आणी आनी कट्ट्यांचें बीन बरीं बावलां बीन करतात दवले दोवले करतात कांशे बीन सगले क कट्ट्यांच्यो बीन करता आनी आनी कट्टेंचें अशें आयडल्सूय करपाक मेळटा तबलें करपाक मेळटा

बावल्यो करपाक मेळटा मागीर चुट्टांच्यो बावल्यो करपाक मेळटा मागीर